म्हजी फेवरेट मुवी स्त्री तांतून एक बायल आसता ती सगल्या दादल्यांक रातची व्होरता आनी ती थोड्यांक मार व्होर व्हरच्या पयलीं अशें भिंतीर बरयतात कितें जाणां आपूण येतली म्हणून फाल्यां ती मागीर दादल्यांक व्हरून मारता कित्याक सांग पळोवया तिज्या वांगडा कितें तरी अन्याय जाल्लो आसता म्हणून आनी हो एक आमकां एक सांगपा खातीर एक पिच्चर काडिल्लें आसा म्हणजे बायलां कडेन वागतना सारकें वागप म्हणून ना नाजाल्यार बायल कितेंय करूंक शकता आनी टी वी शो म्हणल्यार गूम है किसी के प्यार में तातून ताजी पयली बायल आसता ती ताका दिसता ती मरता म्हणून ताजें भुरगें मरता म्हणून दिसता पळय जाल्यार तें जितें आसता मागीर तो दुसरें लग्न करता आपल्या एक्स गलफ्रेंडा कडेन आनी आतां ती तिका भायर घालता ताजें एक्स गर्लफ्रेंड जेन्ना येता तेन्ना बायलेक ताज्या